नमस्ते मां चित्रा छा तव्हां मूंखे ॿुधाए सघो था हिन बीमा पॉलिसी में छा छा फ़ाइदो मिलंदो आहे ऐं हीअं असांखे कहिड़ो फ़ाइदो मिलंदो ऐं असांजी फ़सुलु ख़राबु थी वञे त त असांखे उन जी भरपाई कीअं थींदी ऐं असां हिन घणा फ़ाइदा मिलंदा आहिनि बीमा हिकु प्रकार हिकु इरादो थो करे त हिकु या ॿ खां अधिक माण्हूअ मां हिकु बीमो लाॻू थींदो आहे ऐं माण्हूअ खे बीमा जो लाभ मिलंदो आहे हिन में ख़वार अची किसान पंहिंजो बोझु कशिशि ते पोइ हिकु नईं योजना प्रधानमंत्री फ़सुलु बीमा योजना जारी कई हुई हिकु फ़सलु बीमा जनवरी ॿ हज़ार सोरहां में प्रधानमंत्री लाॻू कई आहे हिन में बीमा सां बि ॾाढो लाभ मिलंदो आहे ऐं फ़सलु बीमा सां माण्हुनि खे ॾाढो लाभ मिलियो आहे फ़सुलु बीमा में कृषि वग़ैरह ते मां हिकुदमि हिकु जॻहि सेमिनार में वयमि उते फ़सलु ॾाढी ख़राबु हुई उन सां मूंखे डाढो डाढो नुक़सानु थियो हो ऐं बीमा पॉलिसी बि कान हुई हे सभु छा थींदो आहे फ़सुल जे उत्पन मथां थींदो आहे